हमर विचारे मैथिली भाषा पर बहुत प्रभाव परलै हँ जेकर मुख्य कारण छै जे एहिठामके लोक दोसर दोसर राज्य मे चल जायैया शिक्षाके लेल चिकित्साके लेल पढ़यके लेल अपन जीविकोपार्जनके लेल दिल्ली बंबई कलकत्ता सब ठाम चल जाइ छथि जाहिसँ की होइ छै हुनकर धिया पूता जे छनि से दोसर दोसर भाषा मे बाजऽ लगै छनि जाहिसॅं हमर भाषा के विकास पर बहुत प्रभाव परल हँ आ एकर की एकटा आओर कारण छै जे सरकार सेहो नहि ध्यान दै छै एहि बेर जेना बी पी एस सी के परीक्षा अष्टम अनुसूची सब से जे नाम सब हटा देल गेल रहै ताहिसॅं बहुत प्रभाव परलै बच्चा सब दोसर दोसर भाषा मे गप केनाइ या बात केनाइ या परीक्षा देनाइ ईसब करय लागल हँ जाहिसॅं कि हमरा सबके भाषा पर काफी प्रभाव परलैया विभिन्न तरह के तीज त्यौहार सब जे होइ छै ताहिमे अबै छलै पूरा सब बाल बच्चा सब अपन भाषा मे बात केलक खूब बाजल एक दोसरा से छुट्टी सबके आनन्द लेलक लेकिन ई बहुत कमि गेलैया आइ काल्हि खास कऽ के ई जे महामारी जे भेल तेकर बाद लोकसब एनाइ गेनाइ पर प्रतिबंध लगा देलकै कम आबऽ लगलै जाहिसॅं कि हमरा सबके भाषा आओर अथी पर पर कम